मां सरकारी करर्ज़ लाइ अप अप्लाए करे रही हुअसि हुते वञी करे मां बैंक में मूंखे न सरकारी कर्ज़ु खपंदो हुओ त हुते मूंखे बैंक में बसि पंहिंजे बैंक जी डिटेल आधार काड ऐं बाकी जेको फोटो वग़ैरह शयूं खपंदी हुयूं सभु खणी वियसि लेकिन जॾहिं ॾिसो वियो त मुंहिंजो बैंक जो जेकी डायरी हुई उहा आधार काड सां लिंक कोन हुई मतिलबु इहो हुओ त मुंहिंजो आधार काड बैंक सां लिंक कोन हुओ त वरी मूंखे हुते सरकारी कर्ज़ लाइ अप्लाए जेका ऑफिस हुआ हुननि सर मूंखे चयो त भई तव्हांजो लिंक कोन आहे त तव्हां वञो मां वरी वियसि माना ई मित्र ते वियसि ई मित्र जी वेबसाइट खुली हुन वेबसाइट जे अंदर बि अञा अञा चेकिंग थी त उन में वेबसाइट जे अंदरु मुंहिंजो लिंक थियो आधार काड बैंक सां हुन खां पोइ मुंहिंजो पैन काड बि मां लिंक करायो इहे ॿई शयूं लिंक कराइण खां पोइ जेकी वेबसाइट खुली उन सॼो कम्पलीट कयो वियो हुओ ऐं मित्र वारे मूंखे चयो त तव्हां हाणे पंद्रहनि ॾींहनि खां पोइ अचिजो पोइ पंद्रहं ॾींहनि खां पो मां वयसि पंद्रहनि ॾींअनि खां पोइ हुते वञण खां पोइ मुंहिंजो ॾिसो तव्हां आधार काड लिंक थियो वरी मां सरकारी कर्ज़ लाइ वियसि त इहो सरकारी कर्ज़ लाइ वियसि त हुते बि अञा ॾिठो वियो त भई लिंक थी वियो आहे आहे कोन थियो आ्हे वरी इन पैन काड में दिक़त आई वरी पैन काड लाइ मां ई मित्र वियसि त ई मित्र वारी वरी पैन काड खे करेक्ट कयो ऐं पैन काड लाइ पंज ॾिन पंज ॾींहं ॾिना त भई तव्हां पंज ॾींहनि में करायो हुन खां पोइ पंज ॾींहनि खां पो मां पैन काड खे बि पैंजो लिंक करायो ऐं ॿिन्हिनि शयुनि खे लिंक कराइण खां पोइ मां सरकारी कर्ज़ लाइ अप्लाए कयो हुन कर्ज खे अप्लाए करण खां पो मुखे चयो वियो की तव्हांखे छह महीननि खां पोइ लोन थींदो त हुन खे छह महिननि खां पोइ लोन तयारु कयो वियो ऐं उन ते मुंहिंजो इहो तरीक़े सां आधार आधार जेको हुओ उहो बैंक खाते सां जुड़ाइणो ऐं इहो वरी छह महीने जो प्रोसेस थी करे मुंहिंजो बैंक जो जेको उहो लोन उहो मूंखे मिलंदो